हाँ बॉलीवुड और फ़िल्म फिलिम के कैरेक्टर द्वारा लोगों को काफ़ी प्रभावित किया है जैसे कि हाल फिलहाल में अभी फिलिम पुष्पा द्वारा लोगों को बहुत ही प्रभावित किया है उसमें किरदार है जो कि पुष्पा का है जिससे लोग बहुत प्रभावित हुए हैं और उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है उसके पहनावे को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है और यह पहनावा मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया हैं मेरे बच्चे को भी मैं यह पहनावा मैंने लेकर के दिया है और फ़िल्म पुष्पा लोगों को बहुत पसंद आई और यह इसका किरदार भी बहुत पसंद आया यह फ़िल्म बहुत अच्छी थी